ہلو اولا ٹرانسپورٹ سے بات ہو رہی ہے جی ہاں جی جی آج کچھ وقت پہلے میں نے گاڑی بک کی تھی پچاس کلومیٹر کی رائڈنگ تھی تو جو گاڑی ہمارے پاس آئی اس کی سچویشن اتنی خراب تھی آپ لوگ اس پہ دھیان کیوں نہیں دیتے ہیں جی ہاں اس کی سیٹیں جو ہے جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھیں ہارن کام نہیں کر رہا تھا وہ راستے میں چلتے چلتے ہارن بجانے کی کوشش کر رہا تھا جب بھی سائڈ لینے کے لئے تو عجیب مطلب ہاں ہاں

اور راستے میں اس کا مطلب ٹائر کی سچویشن بھی اتنی خراب تھی راستے میں دو مرتبہ پنچر ہوئی ہے آپ لوگ ڈرائیورس ڈرائیور سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں

تو ڈرائیور سے فیڈ بیک لیا کریں گاڑی جو آپ کی رائڈنگ کے لئے نکل رہی ہے اس گاڑی کا فیڈ بیک اس کی کنڈیشنز وہ ساری چیزیں آپ لوگ کیوں نہیں چیک کرتے ہیں پیسے تو آپ اتنے ہی چارج کرتے ہیں پیسے میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی جی بات بات معذرت کی نہیں ہے بات کنڈیشنز کی ہے اب جس شرائط پہ آپ گاڑی بھیجتے ہیں جتنے پیسے چارج کرتے ہیں آپ سہولتیں بھی اتنی مہیا کرائیے نا

ہاں وہ کوئی کرن سنگھ تھا

نہیں نہیں دیکھیے ڈرائیور کے اگینسٹ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت آپ کو اس کی ہے کہ آپ اپنی ایجنسی سے جب گاڑی نکال رہے ہیں رائڈنگ کے لئے بھیج رہے ہیں تو اس کی کنڈیشنز پہلے سے چیک ہونی چاہیے یا جو بھی ڈرائیور آپ کے ایجنسی سے گاڑی لے کے جا رہا ہے تو اس کو کنڈیشنز دیکھ کے گاڑی دینی چاہیے ہر روز اس کی چیکنگ ہونی چاہیے ریپیئرنگ ہونی چاہیے کہاں کیا چیز جو ہے فالٹ ہے کچھ یا پھر صحیح ہے جو بھی ہے مطلب اس کی کنڈیشنز

اوکے اوکے ٹھیک تھینک یو تھینک یو اوکے